आं संनाय खावनाय खामानिफोरखौ आयजोफोरनिल' होननानै साना मानो होनोब्ला आयजोफोराबो दा गोबां हौवाफोरनि खामानिखौ होसोनो हाबाय गोदोनि दिनाव हिनजावफोरखौ एबा आयजोफोरखौ खामानिल' मावनानै न'आव ओंखाम ओंख्रि संनायाव बेस्ट' खालायना दोनोमोन फरायनो होआमोन गारि गरा सालायनो होवामोन दानि जुगावथ' आयजोफोराबो गोबां खामानि मावनो हाबाय जेरै बाइक सालायनाय गारि गिदिर सालायनाय जेखौबो आयजोफोरबो हायो एबा आयजोफोरा नों मोनसे गावनि अबावबा गोनांथार इन्टारभिउ बा गावनि फरायनायनि थाखाय हौवाफोराबो संनाय खावनायखौ मदद होनांगौ हौवाफोराबो इसे एनै हिनजावफोरखौ दानिया सापर्ट खालामो गोदोनि दिनाव आयजोफोरखौल' ओंखाम ओंख्रि संनायाव बेस्ट' खालायना दोनोमोन हौवाफोरा आयजोफोरनि खामानिखौ मावामोन जोंनि न'खरावथ' आंनि हौवायाबो सङो आं हास्लाबाबा बे सङो मानो होननानै बुङोब्ला एखम्बानि समाव मानसिनि जिउ मानसिनि देहा हौवा एबा हिनजाव बिदि सानलायनो नाङा माबा मोनसे आयजोआ बा हिनजावा लोमजायोबा बेखौ हौवायानोथ' संखानांगोन नङाबाथ' हिनजावखौ नेनानै थायोबा बेयाव टाइम थांगोन एबा ओंखामखौ मोनजानाय नङा एबा फिसा फिसौखौ सोर जाहोनो बिनि थाखायनो हिनजाव हौवा साननो नाङा बेयाव आयजोफोरनिल' खामानि नङा ओंखाम ओंख्रि संनायावबो हौवाफोरा मदद होनो हायो आरो दानिया मददबो होयो बिनिखायनो आं साना जे संनाय खावनाया आयजोफोरनिल' होनना